हेलो हम पिन्टु झा बजै छी मेहिषीसँ हमरा जे छै हम गाड़ी जे बुक करवेलहुँ रहऽ ओ गाड़ी तऽ हमरा भेजलियै लेकिन ओ गाड़ी ठीकठाक नहि चलैया गाड़ीमे पन्चर टायर जे छै भऽ रहल छै बार बार सीट फाटल यऽ नहि सीट बेल्ट यऽ गाड़ीमे अहाँ कोन गाड़ी भेज देलहुँ हँ हमरा जाएमे दिक्कत भऽ रहल यऽ अखन तक हम रस्तेमे अखन छी अखन तक जगह पर पहुँचलहुँ नहि ठीकसँ हमरा समय पर पहुँचबाके छै अखन तक हम समय पर बीत रहल यऽ समय अखन तक हम पहुँचलहुँ नहि आओर पैसा हम नीक जकाँ लऽ लेलहुँ अहाँ समानो ठीक जकाँ नहि भेजलहुँ अहाँ एना कऽ चलतै केना पहुँचबै अहीं कहू भरि रास्तामे हम लटकल छी तैयार हौ आ पन्चर बनि रहल छै कखन तक बनतै नहि बनतै आब कोनो ठीक छै अहीँ कहु आब की करबै हम की करल जाए